असां मंझंनि जी रोटीअ में दाल चांवर फ़ुलको कॾहिं सुकी भाॼी पटाटा तरियल सलाड में बसर टमाटो मूरी गजर खटाइणु ऐं ॾुध जो समावेश मंझंनि जी रोटीअ में कंदा आहियूं राति जी रोटीअ में मंझंनि जी रोटीअ करनि था हल्को फुल्को खाईंदा आहियूं जीअं की ॾुध खिचड़ी सेउ टमेटा फुल्को चेरी मानी ऐं ॾुध असां राति जो चांवरनि जो सेवन न कंदा आहियूं